हा बसि बसि हिते ई बीहारियो हिते ई बीहारियो जी घणो थियो हा साढी सत सौ रुपया इहे मूंखे त ॿीं हज़ार जो नोट आहे त तव्हां कैश वठंदा आहियो न छुटा अथव तव्हांखे ॿीं हज़ार जा अरे साईं तव्हां छुटा कोन आहिनि त हाणे कीअं कमु थिए ॿुधायो बीहो हिकु मिंट मां वरी ॾिसां पंहिंजे बटूअ में न साईं मूंखे त ॿीं हज़ार जो ई नोट आहे ॾिसो हाणे तव्हांखे छुटा हुजनि त न ऑनलाइन गूगल पे कोन्हे मूंखे मूंखे कैश ई आहे हिन में ॾिसो न आसे पासे में तव्हां कंहिंखां पुछो ॾिसो का दुकान वुकान हुजे त साईं मूंखे त नज़र कोन थो अचे बीहो यार साईं सां सॼो ॾींहुं गाॾी त हलायो तव्हांखे छुटा त हूंदा न हेतिरा ग्राहक तव्हां सां विहंदा आहिनि त तव्हांखे छुटा त हूंदा या तव्हां पहिरों ॿुधाइबो आहे भाई तव्हांखे छुटा कोन आहिनि हाणे मूंखे ॿीं हज़ार जो ई नोट आहे हाणे मां छा कयां ॾिसो हिन भाई खां न पुछो हिन बेबुअ खां दुकान ते जेको वेठो आहे हा मां बीठो आहियां हिते तव्हां ॾिसी अचो हा ॾिसो चयोमांव न मिली वेंदो छुटा थोरा हॾ पेर हलायो साईं त मिलंदव न छुटा हा इहे खणो ॿीं हज़ार जो हिन मां साढी सत सौ रुपया कटियो जी बाक़ी साढी ॿारहं सौ रुपया ॾियो मूंखे हा हा साईं मज़ो अची वियो तव्हां सां गॾु गाॾीअ में वेही करे बसि ॿिए दफ़े छुटा वुटा खणी अचिजो छा आहे अॼु त इहो बेबू तव्हांखे छुटा ॾिनई सुभाणे केर न हुजे त पोइ विच ते असां फासूं त न ज़रूरी थोरी आहे साईं सभिनी खे ऑनलाइन हुजे असां कैश में ई हूंदा आहियूं सिंधी माण्हू वधीक कैश खणी घुमंदा आहियूं हले हले साईं काई ॻाल्हि कोन्हे मिलूं था जी जी जय झूलेलाल